योग त ॾाढी सुठी शइ आहे हुन सां पंहिंजे शरीर स्वस्थ रहे थो पूरे ऐं तनाव खे एतिरो नियंत्रण थो थी वञे ऐं सभिनी खे करणु खपे गॉरमेंट बि ॾाढो ध्यानु थी ॾिए हिन ॻाल्हि ते ऐं एकवीअ जून में एकवीह जून जी तारीख़ हिकिड़ी रखी अथन हूअ हुन ॾींहं सभिनी खे योग करण लाइ चवंदा अहिनि ऐं पंहिंजो सभिनी खे ॾह मिंट जरूर लॻाइण खपनि योग ते उन सां एतिरो अखियुनि जी रोशनी वधे थी ऐं जोड़नि में सूर थो थिए उहो ठीकु थो थिए ऐं ॾाढे शरीर लाइ स्वस्थ रहण लाइ ॾाढो जरूरी आहे योग करणु